हेलो राधे राधे अमा ॿुधायो ॿुधायो हेडनि ॾींहनि को पोइ यादि कयो अथव मां पाण चवां पई त अमा ॾाढो ॾींहं थिआ आहिनि फोन न आयो आहे छा थियो अथव अमा हीउ त रोज़ जी इहा त इहो त अमा ॾिसो पंहिंजो जीवन ई इहो आहे हुनमें ई रहणो आहे पाण खे अहिड़ी चिंताऊं छॾियो भॻिवान जो नालो वठो पंहिंजो मनु साफ़ रखो सदाई सदाई फोन ते मनु हल्को कंदा रहो पर मूंखां बि वधीक राम में नाम जपियो राम जपण में जेतिरी ताक़त अथव नी एतिरी ताक़त कंहिंमें बि कोनि अथव हरी हरी राम राम कृष्ण कृष्ण बसि मुंहं में अख़र ई भॻिवान जा रखो चिंताऊं ॾिसो कीअं थी लही वञे पई भॻिवान वेठो आहे साईं वेठो आहे पंहिंजे लाइ ई साईं वेठो आहे तव्हां मग़ज में त हिकु ॻाल्ह तव्हां रखो मूंखे चिंता आहे मूंखे चिंता आहे छॾे छॾियो चिंताउनि खे भुलिजी वञो सभु कुझु पंहिंजे घर जो कमु कम सां कमु रखो पंहिंजो संसार सुठी रीति मां हलायो पर गॾु भॻिवान जो नाम वठो नाम जप कयो उनमें ताक़त अथव तां जेको हींअर चिंता चिंता ॻाल्हयो था न न ॻाल्हायो जय श्री राम जय श्री कृष्ण इनमें ई सभु कुझु अथव सदाई सदाई मुंहिंजो मूंसां ॻाल्हाइण सां मनु हल्को थींदो आहे मां त ख़ाली ज़रियो आहियां तव्हांजो पर अमा जेको राम नाम में जेको कृष्ण नाम में ताक़त अथव न अहिड़ी ताक़त कंहिंमें बि न अथव हींअर टीवी त ॾीसंदा हूंदा नी अमा समाचारु ॾिसंदा आहियो न ॾिसंदा आहियो जो पंजे पंज सौ साल खां पोइ अयोध्या में राम भॻिवानु पाछो आहियो त सोचियो हिन गाल्हि खे ख़ाली ॿुधण जहिड़ी ॻाल्ह अथव ॿुधिजो तव्हां सदियूं बीती वियूं न युॻ हली विया युॻ हली विया सदी बिती वियूं न पर पंज सौ साल खां पोइ बि हींअर ज़रियो केरु हुओ राम मंदर ठायण यो मोदी हुओ यादि आहिया मां मूंखे यादि कयो था नी तव्हां भले मूंखे फोन कयो पिया सदाई कंदा रहिजो पंहिंजो मनु हल्को कंदा रहिजो पर मूल पंहिंजो भॻिवानु आहे नी भॻवान राम जो नाम न छॾिजो कृष्ण कृष्ण जो हथु पकिड़े रखिजो इनमें ई मज़ो अथव उनमें चिंता दूरि थी वेंदव दरी वेंदव संसार मां बाक़ी पेंजो नेम टेम न विञाइजो पंहिंजा ॿार बचा घोटु ससु सहुरो उनखे सुखी रखिजो भॻिवान जो नालो जपिजो सभु चिंताऊं पाणे ई लही वेंदव ॿी कोई ॻाल्ह जी चिंता न कजो वेंदा आहियो मंदरु टिकाणे मे वेंदा आहियो वेंदा आहियो नी हा हा बराबरि अथव इहे सभु कम कजो पर पंहिंजो मनु साफ रखी करे कजो घर जो नियम पाड़े पोइ कजो वॾी ॻाल्ह उहा अथव राधे राधे ॿियो ॿुधायो कुझु चिंता हुजेव त सदाई फोन रहिजो अमा वेठा आहियूं तव्हांजे लाइ सदाई सदाई राधे राधे